साढ़े अपने जेह्के नवें बच्चे न नोजोआन न ओह् अजकल्ल फोनें गै लग्गे दे रौहंदे खेलें च उंदा इन्ना इन्ना इंटरस्ट इन्ना उंदी खेल्ला च इन्नी रुचि नेईं ऐ उनें एह्दा इक कारण एह्बी ऐ कि इत्थै ओह् नेहियां फैस्लिटियां गै निं हैन ओह् नेआं म्हौल गै निं ऐ ग्राऊंड गै निं ऐ न इत्थै साढ़ै कदै ग्राऊंड थ्हौन फैस्लिटियां थ्होन इंफास्ट्रक्चर थ्होऐ ते साढ़े बच्चे किश करी सकदे न इत्थै ना स्कूल गेम खलांदे ना स्टेडियम बने दे न कक्ख निं ऐ बस प्हाड़ी लाका प्हाड़ ते नदियां लेकिन गौरमेंट एह् कम्म करी सकदी ते कदें करना चाह् तां बहुत गै स्पोटर्स इत्थैं ऐ खेल्ली सकदे न अं'ऊ अपनी गै गल्ल सनांऽ अं'ऊ स्टेट लैवल क्रिकेट खेल्ली चुक्के दा एथलैटिक्स बिच मेरा बड़ा रुचि ही शार्टपुट जैवलिन थ्रो डिस्क थ्रो हैं एह् कन्नै गै अं'ऊ रनिंग बी बड़ी तगड़ी करदा हा दो सौ मीटर स्प्रिंट सौ मीटर स्प्रिंट चार सौ मीटर पंज ज्हार किलोमीटर वी करदा हा बच्चें बिच इक रुचि आई जंदी पर बच्चें गी तुसें सनाना पौंदा कैंपेन करना पौनियां निक्कियां निक्कियां निक्के निक्के प्रोग्राम तुसें करने पौने बच्चें सनाने ताहीं उनें इक्यूपमैंट्स देने पौने हैं जियां शैल बैट बाल देने पौने उनें गलव्स थाई पैड गार्ड चैस्ट गार्ड लैग गार्ड सब किश तुसें उनें देने पौने फ्ही जाइयै बच्चे करदे न हां पर जनेहा प्रदर्शन साढ़े भारत दे नोजोआन अजकल्ल करा दे जियां तुसें गी पता गै नीरज चोपड़ा होरें गोल्ड लेआ दा अपने उस्सी दिक्खियै बच्चे जरूर मोटिवेटेड होंदे पर जेल्लै ओह् दिक्खदे कि साढ़ा इत्थे कोई कम्म निं कीता ऐ ते एह् नेआं लगदा ऐ उनें कि कक्ख निं बनना ऐ ते कक्ख निं थोह्ना ऐ इस फील्ड च ते फ्ही ओह् बस उयै फोने गै लग्गना उनैं